हम सन्स्कृतके विद्यार्थी रहलहुँ सभ दिन तैँ भाषासँ सम्बन्धित जे कोनो ग्रन्थ छै जे किताब छै ओ बेसी सन्स्कृतमे होइ तऽ हमरा बेसी नीक लागत ओकर बाद हिन्दी मैथिली ई तीनू तरहक जे पोथी छै से हमरा पढ़ब नीक लगैया आओर एहि प्रश्नमे जेना भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक सन्स्करण बला जे किताब छै तकरा जे छै से हम हमरा से ओमहर अभिरुचि आओर गति नहि रहैया हम सन्स्कृतेके आओर मैथिली हिन्दी ई तीनू विषयके पोथी पढ़ैत रहैत छी ओहूमे प्रयास ई रहैया जे गम्भीर ग्रन्थ होइ से ऑडियो बुक हम सुनने छी प्रश्न अहाँके इएह ऑडियो बुक हम सुनने छी आओर जे छै से ओहिसँ हमरा बहुत लाभ भेटैया परन्तु विषय हम सन्स्कृते चुनैत छियै या मैथिली हिन्दी